आय काल्हिके जतेक युवक यऽ ओ खेती पेती करय लए नहि चाहैया आ नहि जाय लए तैयार रहैया आ खाली एम्हर ओम्हर घूमल मनमौजीसऽ मुदा पहिनुका जेना तऽ खेती करता से नहि आब अहाँ सभके मोन हठि हठ मे रहैया आ एकटा नहि खेती दिस जाइया ताहि चलते की होइ छै नहि उपजा होइ छै ओसभ जे छै गरीबीपन आबि गेलैया हँ पहिने खेतमे उपजा होइत रहै खुशहाल रहै अखन खुशहाल छै नहि